دلی میں کئی مشہور ریسٹورینٹس اور لوکل کھانے کے اسٹالس ہیں جو ٹیورسٹ کے لیے ضرور ٹرائی کرنے لائق ہیں یہاں دونوں روایتی اور انٹرنیشنل پکوان ملتے ہیں میں یہاں کچھ فیمس جگہیں اور ان کے خاص کھانے بتا سکتی ہوں جو آپ کو ضرور چکھنے چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں روایتی پکوان کی چاندنی چوک میں جو پراٹھے والی گلی ہے یہ جگہ پرانی دلی کا سب سے مشہور کھانے کا مرکز ہے یہاں پراٹھے جو کہ بھرے ہوئے فلیٹ بریڈس